हेल' औ आदा आं दहाय नोंखौ फन खालामदोंमोन ना बङायगावआव थांनायनि थाखाय औ औ कक्राझारनि औ औ थाबैनो फैगोनना आदाया थाब फैबा मोजां जागोन औ औ थारमानि आं थाबैनो थांनो लुबैदोंआरो ओमफ्राय आदाया खुस्रा लाबो खानो हागोन नामा थारमानि आंनाव खुस्रा गैया आंनाव नै रोजा गथासो दङ ओमफ्राय अनलाइनबो पेमेन्ट खालामनो हानाय नङा आङो थारमानि कार्दआ आंना एसे प्रब्लेम जादोंथ' ओंखायनो आङो मानि खुस्रासो होनो नागिरदों आरो थेवब्लाबो आंनाव खुस्रा एफा गिदिर खुस्रा जानाय नङा हायोबा खुस्रा लाबोफा